आंथ' जामुं संनायाव नैजि बा थामजि मिनिट टाइम खाथायोमोन आरो बे जामुंआ जादों सबाय साम' सबाय साम' जामुं संनायाव

बेलेग हेब्रे माब्रे

जायो संनायनि आगोल साम'खौ दाननांगौ सायनांगौ ओमफ्राय सुनांगौ आरोबाव सबायखौ होख्रेबनांगौ बिदिनो रुनांगौ बेनिफ्राय साम' सबायखौ थाव सेरदो बेनिफ्राय संदो संनायावथ' रोङो आरो बे साम'खौ साम' सबायबो सायनायाव गोब्राब सायनो आरो संनायाबो बिदिनो टाइम खाथायनाया नैजि मिनिट एबा थामजि मिनिट

साम' सबाय संनायाव टाइम लायो